काणकोण जिल्ल्याची मुख्य आव्हान म्हळ्यार हो जिल्लो हो तालुको एक्चुअली खूब वर्सां जाली मागास आसा आनी ह्या तालुक्याचेर सतत राजकी किंवा बाकीचे दृश्टीन दुर्लक्ष जाल्लें आसा आनी सगळे काणकोणकारान गरज आसा आपल्या तालुक्याची उदरगत करपाची सुरवात जाता करमल घाट ह्या रस्त्या पसून थंय रस्तो इतलो अरुंद आसा हांगा येतलो जाल्यार मडगांव सान लोकांक इतलो त्रास जाता कोणूच हांगा येवपाक सोदना बशी सुद्दा इतले लिमिटेड आसात की जाय तशें लोकांक हांगा येवपाक वचपाक वाहनां मेळनात ताका लागून आमी सगळे काणकोणकारांनी आमच्या तालुक्याचो विकास जावपा खातीर गांवांत उदरगत येवपा खातीर कितेंय तरी अशें नॉन पॉलिटींग प्रॉजेक्ट हांगा हाडपाक जाय ह्या तालुक्याचें मुख्य उदरगतीचें साधन म्हणल्यार शेती बागायती पूण आज कालची भुरगीं तातूंत कांयच इंट्रस्ट घेनात सगळीं शहरांत वचून नोकरी करपाक सोदतात आमची शेतां सगळीं पडंग आसात बागायतींत काम करपाक मानाय मेळनात आमकां कर्नाटका सान महाराष्ट्रांतल्यान मानाय हाडून हांगा कामां करचीं पडटात लोकांक शेतीची नवीन तंत्रज्ञाना आमी शेतीचो गांवचो विकास करपा खातीर आमच्या देशा खातीर कितेंय तरी करतले जाल्यार गांवांत नवीन तंत्रज्ञान हाडून सगळें लोकांक ताची म्हायती दिवपा खातीर कोणूच इंट्रस्ट घेनात राजकी फुडाऱ्यांक तर मता शिवाय बाकीचे आनी कसलेय हाजो इंट्रस्ट ना तेन्ना हांगा उदरगत करतलो जाल्यार आमी नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री किंवा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री किंवा फूड इंडस्ट्री सारक्यो जर इंडस्ट्री हाडल्यो जालें जाल्यार आमचे गांवची आनी तालुक्याची उदरगत जावपाक शकता